हेलौ खोनाबाय मोजाङै अह माब्रै दं मानि मोजाङै दंथयो ओमफ्राय नै एसे माबा मोनसे सोंनो नागिरदोंमोनलां आसामावहाय आवगा मा मा एसे गोसोखांलायनि नामा सानैजों मा मा राव औ औ नों नों बुंनायसाय मा मा दंमोनलायब्रा आं रावफ्रा रा औ सारा आसामाव सोलिग्रा रावफ्रा मा मा मोनलाय बखौबा आङो

औ औ औ औ

औ

उम एसे औ दाथ' बाहायजाबायमोन नङा होमबा दाबोथ' रेकर्डआवथ' जाबायना या अस एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबायना उम नङा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय सेकेण्ड सेकेण्ड हिसाबै एसे ओमफाय दा मेनाथ' असमियानो जाबाय ना ओमफ्राय दा बेजों सम सम माखासे सोलिफायो बर'फ्रा एफा एनै सोलिबाय साइन बर्ड टाइम बर्ड मबाव बर'वाबो लिरजाबाय असमिया लिरजाबाय होह ओम गेजेराव इंराजियाबो जाफायोना आतसा बे बे काछाराव दा एसे बाङालि मेजर बे बाङालिबो सोलियो नामा काछाराव अफिसियेल लेंगुवेज बाङालिफ्रा औ ओमफाय बे बर'फोरनावथ अनेक फिसा फिसा राव दं ना कक बर' माबा माबा राभा बे माबा मिसिं दं फिसा फिसौ राव दंमोनना गोसोखांजोबनांगौलै बे रावफोरखौ लानांगौलै लिरनानै एसे सोदोबफोरखौ औ औ औ उम ओह औ बिदिबाथ' हा बे गावनि प्रपार्टिसो जायोलै बिदि रोंनायाबो उम प्रपार्टिसो बेयो

दे एह एडुकेसनखौ जों जेरै सोलोङोना बे राव सोलोंनायाबोथ' मोनसे इडुकेसनेल नङा होमबा जोंनाथ' बेनोथ' बेनोथ' लेंगुवेजटिक डिपार्टमेन्ट थाबाय नङा होमबा ओह ओह ओह दा ओइ सार दा थां आहा एसे दस्रा खामानियाव बेस्थ'लै दोन्थ'सै नामा दिनै एसे ससेखौ ओह ओह थेंकिउ